दे थिगैनो दङ

औ औ औ मा माइ गायगोन नोंथाङालाय आथसा रन्जित औ औ औ दा माइ गायनायावथ' बुहुद पलिटिजों जायो नालाय दा होनबाथ' रन्जिरत बा हासार बे हाइब्रिदसो नालाय हासारा एसे बुरजा होनांगौलै हासारा माने खय बिगा गायगोन नोङो सय बिघा बाथ' बिगायाव बै माने दस बार' के जि गोलैनायसो जानांगौ आरो खमथारावबाबो ओमफ्राय बे हासारखौ खेबसेनो होनाङा माखासेखौ दोनथ'नानै खननै होनांगौ बा खनथामबाबो जायो खेबब्रैसिमबो होजायो आरो बिनिफ्राय उनावहाय गायखांनानै एसे सोमखाङोबा माबा जायो आरो

बे आगोलाव नोङो दुइ केजिखौ होदो बे माबाया साबसिन मा होनो बे परास कम्पानिया साबसिनलै दिसिया बेखौ होदो थगदैसिङाथ' थगदैसिंना माबा बे इउरिया पटास ओमफ्राय बेखौनो होनांगौ जाहैबाय आरो इउरिया फटास बेफोरखौनो सारना होजायो एम्फौ जाब्लाथ' बे मुलिनि बेबस्था लानांगौ जाहैबाय मुलि बे ए बेखौ बै माबा फानग्राफोरनाव हासार फानग्राफोरनाव सोंनांगौलै बिसोर सोंनानै बिसोर हरखाजोबो एम्फौआ अनेक धरननि जायो ना जेनबा बिलाइ बे जायोब्ला मोजाङै हासार होयोब्ला बियो माने पनद्र मनसिम जायो पनद्र मनसिम गाहायाव बिदिनो दस बार बा आथ बिदियाव जायो आरो हाजों खोथा ओमफ्राय हासारजों खोथा दै मोननाय जानांगोन फैसायाथ' हासारनि खोथा दं ना हासारखौ नोङो हिसाब लानांगोन ना बेयाव हासार हिसाब लायोबा बार' खेजि होयोबा केजियावथ' दा बर्थमानाव माबा थाङोलै सरलिस थाखाखौनो लादो नोङो मोजां हासारा सरलिस बा बिदि थांगोनथ' औ थाङो दा बर्थमान गोबां थाङो औ माने आजिखालि खेथि बाथि खालामनांगौआबो गोरलै नङा ओमफ्राय दा मोसौजों एवो ना माजों एवो नोंहा ट्रेक्टरजों बेनिबोथ' खरसा थागोन ना होनबा दे दे होनबा औ दे